ہیلو سر مجھے ایک ٹیکسی بک کرنا تھا ایک چھوٹے سے سفر کے لیے تو کیا آپ ابھی خالی ہیں ٹھیک ہے سر سر پک اپ تو یہاں سے کرنا تھا پک اپ کا لوکیشن یہ ہے آپ نوٹ کر لیجیے پک اپ کا لوکیشن جیت پور کھڈا کولونی پن کوڈ گیارہ ڈبل جیرو چوالیس نیو دہلی جی سر یہاں سے پک اپ کرنا ہے ہم تین لوگ ہیں جی سر تین لوگ ہیں اور کل کے ڈیٹ میں آپ کو پک اپ کرنا ہے یعنی اکیس اگست کو آپ کو پک اپ کرنا ہے پانچ بج کر پندرہ منٹ پر اور میرا گھر یہی جیت پور عمر مسجد کے پاس ہے اور ڈراپ جہاں کرنا ہے وہ جامع مسجد گیٹ نمبر ایک ہے مجھے ہم لوگوں کو جامع مسجد گیٹ نمبر ایک پر جانا ہے وہاں کی سیر و تفریح کے لیے اور گھومنے کے لیے اور کچھ دیگر سامان وغیرہ خریدنے کے لیے تو ہم آپ کی ٹیکسی بک کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ تیار ہیں جی سر تو پھر آپ اکیس اگست یعنی کل پانچ بج کر پندرہ منٹ پر میرے لوکیشن کھڈا کولونی پر آپ آ جائیے گا تاکہ ہم لوگوں کو آپ جامع مسجد گیٹ نمبر ایک پر ڈراپ کر دیں جی سر آپ کا کرایہ کیا ہوگا جی سر ایک ہزار روپئے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کل آ جائیے گا ٹائم پر ٹھیک ہے شکریہ سر